आङो आंनि फिसाजोफोरखौ आंनि बिनानावफोरखौ आङो गोबां फरायजोनो लुबैयो मानो होनोब्ला जोङो गोदोनि जाम्बा जाम्बिया दिनै फरायनो रोङैनि थाखायनो जोङो गोबां दुखु खस्थ' लानानै सैसोनानै मावसोनानै जोङो जानो गोनां जानानै फैयो नाथाय नोङो फरायनायफोरखौ बुरजा जायोब्ला दिनै गाव गावनि आथिङाव गाव गाव गसंनानै थानो हायोब्ला दिनैहाय इयुनाव संसार जानायाव गोबां जेंना जेंसानिफ्राय दिनै खम जानानै फैयै दुखु खस्थ' लानांगौनिफ्राय खम जानानै फैयो रोंगौथि थायोब्ला गोरों गोरा जायोब्ला गियानि जायोब्ला दिनै गावनि गियानखौ लानानै दिनै बिसोरो सोलिनायावहाय संसार जानायफ्राव एसे खम बोलो बाहायनायफ्राव खम आरो बेबायदिनो खस्थ'फ्राव आरो गोबां दुखु खस्थ'फ्राव बिदि खमजुरि जानानै फैयो रोंगथि थायोब्ला ओंखायनो आङो आंनि फिसाफोरखौ हागौमानि आङो फोरोंनो इस्सा हागौमानि आङो गिदिर जाजानो लुबैयो गोरों गोरा जाजानो लुबैयो गियानि जाजानो लुबैयो आंंनि फिसाफोरनि सायाव आंनि बिनानावफोरनि सायाव आङो आङो सानो जों जोंनि गोदो जाम्बा जाम्बिनि सायाव फरायनाय रोङैनि थाखायनो जोङो दा गोबां दुखु खस्थ' लानांफैबाय जोङो गोबां खस्थ' लानांफैबाय दिनै जोंनि फिसाफोरनि फरायनाया जेन' जोंनि बिमा बिफानि थाखाय नङा जेन' गाव गावनि थाखाय गाव गाव इयुननि संसार जानायाव गावनि मावनाय दांनायाव जेन' गोरलै जानानै फैयो खम जानानै फैयो खस्थ'फ्रा आङो बेनि थाखायनो आंनि फिसाफोरखौ हागौमानि फोरोंगोन आं हागौमानि फरायहोगोन जेन' बिसोरो रोंनानै रानानै मोजां गियाननि जानानै जेन' गाव गावनि आथिंआव गाव गाव गसंहैनो हायो आरो गाव गाव मोजां मानसि जाहैनो हायो साननो हनो गोरों जाहैनो हायो आङो बेखौनो आंनि फिसा आंनि बिनानावफोरनि सायाव आं हास्थायो जेन' बिसोरो मोजां जालांथों रोंलांथों आरो बुध्दिमान जालांथों जेन' गुबुनजों थगायजाया जासे गाव गावनो गोरों गोरा जोहैथों जेन' बिसोरनि सायाव आङो बेखौनो हास्थायो जेन' रोङोबा रायोबा दिनै समाजनि थाखाय गामिनि थाखाय आरो गुबुन सासेनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो आरो मोजां हेफाजाब होनो हाग्रा मानसि जाहैयो जेन' बिथांमोनहा फरायनानै गोलाव गिदिर जानानै समाजनि खामानि मावहैग्रा जाथों आरो गुबुनखौ हेफाजाब होग्रा जाहैथों आरो मोजां मानसि जाहैथों आंनि आसाया आंनि फिसाफोरनि सायाव बेबायदि गोरों जाहैजानो आं हास्थायो आरो आङो आंनि फिसाफोरनि फरायनायखौ आङो मोजाङै फोरोंलांगोन गिदिर गोलाव खालामगोन आरो गावसिनि हानायखिनिखौ आङो खस्थ' खालामनानैबाबो आङो फोरोंलांगोन